नै जिरायदों जोंना ओरै साहा बेंटलनिफ्राय साहा दावखो आइफवालि औ आइफवालि गारियालाय मोनो बेटारी मोनलाङो लामाया मोजां मोजां नङा जोंना हाख'र हुख'र जांखल जुंखल गोजा मावा ब्रिज दालां मोनगोन बाहराया थ्रिस थाखा लायो थांदो लामाया उदाया जोंना जांगल जुंगल दे फैदो दे मेरला आइफवालि दालां होनबानो मोनो हा ए थ्रिस थाखा लायो आइफवालि दालां होन लामानि माबा लामानि सान्जा औ दखान गुदि औ नुहरखायो माहाजोन न' मोननाय गंसे दं जिरायदों नुहैबाय मोनबाय औ औ दे